हाँ हाँ मुझे इस्टोर से बोल रहे हैं हाँ हाँ हाँ इस्टेसनरी से बोल रहे हैं मुझको कुछ चीज़ों की जरूरत है पेन चाहिए है पच्चीस टेप टेप चाहिए है तीस पंचिंग मसीन चाहिए पचास दस रुपए वाला भेज दीजिए अच्छी वाली भेजिए हाँ वो चिपकाने वाला रहता ना सेलो टेप चाहिए ये दमोनाका गोविंदगंज इस्कूल में भेजना है हाँ हाँ वहीं है हाँ हाँ प्रिंसिपल के पास भिजवा दीजिए चलेगा हाँ हाँ ठीक है ठीक है

हाँ हाँ ठीक है